तो आज हम हमारे क्षेत्र के विधायक के बारे में बात करेंगे तो जी मैं मुरैना ज़िले से हूँ मुरैना ज़िले में एक हमारा जो सलावस है वो एक कस्बा है वो चौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वहाँ से अब तक के विधायक हमारे सुविधा सिंह रजौदा जी रहे थे और अभी चुनाव के बाद हमारे जो नए विधायक हैं पंकज उपाध्याय जी जो नए युवा हैं पिछले पिछले कई वर्षों से पंद्रह वर्सों से सुविधा सिंह रजौदा जी विधायक रहे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया था उन्होंने अपने बख़ूबी भूमिका निभाई है कार्य के प्रति विधायक होते हुए आज कल के भ्रष्टाचारी समय में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया पूरा कार्य अच्छे से किया जी मैंने भी उन से बात चीत की है मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पर उन्हें बुलाया गया था वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी जिस में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो उन्होंने मुझे पुरस्कार से सम्मनित सम्मानित किया उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और वो काफ़ी ज़्यादा मददगार रहे हैं और जो अब हमारे नए विधायक हैं पंकज उपाध्याय जी वो भी नए युवा हैं मुझे उन से भी उम्मीद है वो ऐसे ही अपना कार्य करेंगे पंकज उपाध्याय जी से भी मेरी बात हुई है उन से भी मेरी बातचीत हुई है कई बार उनके जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है जैसे नए युवा सोचते हैं उसी प्रकार वो सोचते हैं और मेरे हिसाब से वो अपना कार्य भी आगे इसी प्रकार करेंगे बख़ूबी भूमिका निभाएंगे उन्होंने अब शपथ ले ली है जैसे हमारे पहले जो विधायक थे उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया अच्छे अच्छे जो भी उन्होंने ऊपर से दिए गए थे कार्य सरकार द्वारा उन्होंने उनको बख़ूबी किया इस भ्रष्टाचारी ज़माने में तो अब हम हमारे नए विधायक हैं उनके बारे में हम अगले समय बातचीत वार्तालाप करेंगे उन्होंने कैसा कार्य किया कैसा नहीं